ہم نے قرآن پاک كا حفظ كیا ہے اور باقی دیگر بچوں كو بھی پڑھاتے ہیں اس كے مانند ہمیں اپنے اوپر بہت فخر ہے